हैलो हां जी हां केह् ऐ

हां टैमें दी छुट्टी केह् बोलदे ना ओह् पढ़दा ना किश गल्ल ऐ ते पेपर बी औने आह्ले न हून

हां इ'यां बड़ियां छुट्टियां मारदा ओह्

अच्छा छुट्टियें दे बाद पेपर होने नी पेपरें शा बाद छुट्टियां पेई जंदियां ओह् बड़ियां छुट्टिया मारदा इ'यां बी ओह् पढ़दा बी घट्ट गै ऐ एह् घट्ट गै पढ़दा

कोई निं देई ओड़ो तुस कल्लै गै कोई निं कल्ल आएओ कोई दस्स साड्डे दस्स बजे हारे हां कल्ल आना में इं'दे पेपर होङन फ्ही होनी स्टार्ट घट्ट गै पढ़दा ना अच्छा अच्छा कोई निं कराई लैएओ ठीक ठीक देई ओड़ेओ ठीक ठीक ऐ